ہیلو السّلام وعلیکم السّلام و رحمۃ اللہ برکاتہ جی الحمد للہ اللہ کرم اپنا سنائیں کیا حال چال ہے جی آبارہ ریا سے بول رہے آپ وہہی رہے تھے ردیہ میں ہی رہتے ہیں ںا اچھا ہم کو ایک کام تھا بھائی روم لینا تھا ہم کو دو روم کا مطلب پھٹہ لینا تھا تو اس کے بارے میں بتائیے کس علاقے میں کیسا کس طرح کا ہوگا ہم کو بتائیے تھوڑا سا اس کے بارے میں ہے آپ کی نظر میں کوالٹی کیا مطلب پانی بہت اچھا ہونا چاہیے صاف ستھرا پانی ہونا چاہیے راستہ بھی ہمارا مطلب آنے جانے کا مطلب صاف ستھرا راستہ والا مطلب ہو پلیٹ ہو اور لیٹرین باتھ روم کچن وچن ہر چیز کا مطلب سویدھا اچھا سا ہو اس ہاں اس حساب سے مطلب بتائیے اچھا ہو آپ ہم کو ہے نا مین سٹی میں جو ہونا کہ ہاں ہاں ارضیہ میں ہی ہونا تھا ہاں مطلب کس کس رینج کا ہے وہ بتائیے گا تب نہ ہم آپ کو بتائیں کتنے میں آپ کو لینا ہے فیملی کے ساتھ رہیں گے ہم فیملی کے ساتھ رہنا ہے ہم کو ہاں مطلب علاقہ بڑھیا ہو فسٹ کلاس ہو اگر آٹھ دس ہزار تک بھی ہو جائے گا لیکن وہ بھی چل جائے گا لیکن فیسلٹی اچھا ہونا چاہیے نا ہم کو اور راستے وغیرہ تو نہیں کھانے وانے کے نظام تو اپنا کریں گے نا اس میں کیوں کھانے کے زور دیں گے ہم کو مطلب فیسلٹی ہونا چاہیے روم کا اور کیا کہتے ہیں رہنے سہنے کا اور پڑوسی بھی مطلب اچھا ہونا چاہیے نہیں کہ پڑوسی ہمارا گسہ پسا ہے اس کی وجہ سے ہم کو دقت ہو رہی ہے وہ بھی نہیں ہونا اور آ وہ تو تو کب آنا ہوگا بتائیے آپ کب فری رہیں گے شام تک ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اللہ حافظ السّلام علیکم